आं काबादि खेलाखौ जोबोद गेलेनो मोजां मोनो मोजां मोनो मानोना बे खेलाखौ गेलेयोबा मोदोम नोंनि देहानि मोदोमनि सोलेरा गासिबो मोजाङैनो थायो मानोना जों बे खेलाखौ गेलेयोबा खारनो बारनो गोलाव गोलाव बारनो आरो आखायनि बियाम आयथिंनि बियाम खर'नि खर' सोमावनाय जों बायदि बायदि बायदि बायदि रोखोमखौ सिफायनानै एंगेलफोरखौ सिफायनानैसो जों गेलेयो बिनिखायनो आं काबादि खेलाखौ जोबोद मोजां मोनो बे काबादि खेलायाव ओरैबायदि स्टेप दं ओरैबायदि स्टेप दं स्टेप दं बे स्टेपफोरखौ जों मानिनानै हायोबासो गेलेनो हायो मानोना बे स्टेपआनो जाबाय जों मानसिफोरखौ डायरेक्ट किक जोनो नाङा बिखौ जों डायरेक्ट जोयोबाथाय बियाव दुखु मोनगोन मानोना बियाव जोनायनि एंगेल्सफोर दंखायो बे एंगेल्सखौ लानानैसो जों जोनांगौ नोंहाबा बियाव जों टेकनिकेल पइन्टबो हरनाय जायो ओंखायनो बिखौ लानानैनो जों मोजाङै गेलेनांगौ मोजाङै गेलेनांगौ आरो बियाव काबादि खेलायाव बाग बनास आउटलाइन लबिलाइन बेफोरदि रोखोमसे थायो बे रोखोमसेयाव जों आउटलाइनखौ गायोब्ला जों हारसिंनो मानसि मोनालासेनो हारसिंनो गायोब्ला जों थैयो लबि लाइन लबि लाइन लबि लाइनखौ जों जेब्ला थाङो थांनानै जों थांनानै जों मानसि एबा दांनानै फैबाथाय जों बेखौ दांफैबाथाय जों थैया आरो भाग भागाव मोनसे दं भागखौ जाय राइडारा जेरै राइडारा एबा गेलेनो फैयो बै मानसिया बै भागखौ गाया लासेनो थाङोबाथाय बियो मानसिबो मोनाबाथाय बियो गाव हारसिंनो थैयो थैयो बिनिखायनो जाय राइडारा मानसि एबा बनास बिफोरखौ लांनो हाबाथाय थैया बाग लाइन भागखौ जों भागखौ जों गायोबाथाय बनास मोनो बनास मोनो बनास मोनो बे भागखौ जों जों मानसिफोरा बे भागखौ गानो होआ बियो राइडारा गाबाथाय भागखौ गायोबा अवान पइन्ट मोनो नालाय जों जों केटचारफोरा राइडारखौ भागखौ गानो होआ गानो होआ जों बे खेलाखौ गेलेयोबाथाय गेलेनायाव जों मानसिफोर नांगौ जायो बे मानसिफोर नांगौ जानायावनो जों खेला गेलेहोनो थाखाय मानसिफोरखौबो बुथुमनो गोनां जायो गोनां जायो बुथुमनो मानो होनबा जायफोर गोसो गुदुं खेला गेलेग्रा मानसिफोरा जेब्ला फिल्डाव गाव गावनो गावनि रोंगौथि बेसेबां हायो बेसेबां हाया बि खेलाखौ देखायनो थाखायनो देखायनो थाखायनो गेलेनाय जायो मानोना जों गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो अबोला जों सिलेकसनबो जायो जों जेब्ला सिलेक्सन जानानै गोजान जायगायाव गेलेनो थांनो मोनो बे गोजान जायगायाव गेलेनो थांनो मोननायाव जों खेला गेलेनानै मानसिफोरजों फेजेननो हायोबाथाय जों बान्था महरैबो मोनबोयो आंनि बुंनायनि खिनिया बे खिनियावनोसै